एगो कलाकार से गलती भऽ सकै छै कियाकि हम जे छै ने सामा बनाबै छलहुॅं जाहिमे हमरा सँ जे सीखेने छलथि हुनके सामनेमे बनाबै छलहुॅं गलती भऽ गेल सब बहुत बजलैथ कहलैथ की से एना कहू बनाएल जाइ छै सीखू तऽ हम जे छै ने फेर प्रयास केलहुॅं आओर एक कोशिश केलहुॅं सीखैके तऽ सिखलहुॅं तऽ बड़ सुन्दर बनेलहुॅं बड़ सुन्दर बनाएल होइए कि जे छै ने सामा बनाबैमे बड़ सुन्दर मिथिलाके जे छै से सामा बहुत प्रसिद्ध पर्व छनि आओर सभ सामा बनबै छथि तऽ हमरा जे छै ने आब कोनो दिक्कत नहि बुझाइया सामा बहुत सुन्दर बनाएल हमरा होइया आओर सामा बनबैमे कोनो दिक्कत बुझै नहि सामा बनबैमे बहुत सुन्दर लगै छै आओर बनबै छी हम सामा